हाँ हम सुनीता बोल रहे हैं नहीं खड़िया चौराहा पे व्यंजन ऑफिस है उसके पास में है हाँ उपलब्ध हैं खड़िया शक्ति नगर राजा परसवार कोटा बस्ती तारा कोल अदर स्टेट में दूसरे गर देते हैं एमजोन ज़ोमेटो फ्लिपकार्ड एमजोन ज़ोमेटो फ्लिपकार्ड यही सब कर लीजिए करते हैं शक्ति नगर चिल्काटाड़ खड़िया राजा परसवार कोटाबस्ती ताराकोल जैसा फिर जैसा जैसा प्रोडक्ट है वैसा डिलिवरी है प्रोडक्ट के हिसाब से वह तो प्रोडक्ट के ऊपर होता है न वह तो प्रोडक्ट के ऊपर होता है वह तो जैसा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से चार्ज देंगे न आप वह तो प्रोडक्ट जब आप लेंगी तभी हम बताएंगे नहीं जब तक आप प्रोडक्ट नहीं लेंगी तब तक उसके बारे में कोई जानकारी हम नहीं दें सकते दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ छः सौ से लेकर पूरा मतलब एक हज़ार तक का नहीं डिस्काउन्ट तो कोई नहीं है

कोई डीलिव कोई डिस्काउंट नहीं है

ऐमाजाेन ऑफिस के पास मतलब हम तो पार्सल देते है न तो ऐमाजाेन ऑफिस के पास के पास अभी हम हैं हम तो जगह जगह जाकर देते हैं हमारा ऑफिस थोड़ी न है वो तो ऑफिस से हमको समान पूरा उठाना पड़ता है आपके यहाँ बस पार्सल आपको हमको लाकर खुद से देना पड़ेगा ठीक है ठीक है हाँ दस मिनट में पहुंचेंगे दस बीस मिनट में